औ मादै मा खालामदों दायो माइ गायदोंमोन दा गोदो गोदो नोंसोरनि जुगाव माइखौ माबायदि माबायदि गायोमोन ओमफ्राय दा माबायदि गायो बिसिबां खरस थाङो दाथ' मेरला खरस थांसै ना टेक्टरसो एवसै ना टेक्टरजों एवनाय ना खरस बारा जासै मा माइ गाइदों दालाय

गोदोनिया माइया मा मा मोनलाय गोदोनि माइया मा मा नाम दंमोनलाय गोदोनि माइया मा मा नाम दंमोनलाय दाथ'बा फैसा बारा गारनानै गायलाबायसैना टेक्टरजों एवग्रां एवग्रां गायनायखायनो बारा जालिया ने हासार होलायनांगौसै दानिया दे मादै होमब्ला दे मादै होमब्ला दोनथ'नोसै